कांय दीस हांव घरा कडेन बेश्टोच एक टायम पास करत करतलें म्हणून विडीयो पळयतालें युट्यूबाचेर थंय म्हाका ड्रोइंगेची खुबशे विडयो मेळ्ळे ते हांवें पळयल्या उपरांत तातूंत म्हाका एक स्केचिंग खूब आवडिल्लो सो हांवें ते एक दोन तीन खूब खुबशे विडीयो पळयले आनी ताजे उपरांत ते हांव प्रेक्टीस करतले म्हणून ते ते तरेचे पेन्सिल हाडले खूब तरेचे पेन्सिल हाडले जशे जशे दाखयले तशें इरेजर पेन्सिल तांचे जे जे वस्तू लागता त्यो सगळ्यो वस्तू विकत घेवन हाडल्यो आनी प्रेक्टीस करतलें म्हूण ड्रोइंग स्केचिंग चडशे मनशाचें रूप आसतात ते पेपरार स्केच करप हें म्हाका ते खूब रुची आयली त्या ड्रोइंग हातून विशयान आनी हांवें प्रेक्टीस करपाक स्टार्ट केले करता करता हांवें एक दोन फावट केलें आनी म्हज्यात फेमिलीचे दोन तीन फेसिस हांवें स्केच करून दाखयले आनी तांकां ते खूब आवडले की हो म्हजो युट्यूबार पळोवपाचो प्रयत्न सफळ जालो आनी आतां म्हाका तो एक रूची कशी लागल्या हांव केन्नाय म्हाका वेळ मेळटा तशें स्केचिंग करूंक बसतात म्हजे कडेन सगळे ताजे पेन्सिल सगळें उपलब्ध आसा तशेंच म्हाका वॉल पेंटींग करपाक खूब आवडटा म्हजो पयलींचो पयलींच्यान एक आवडीचो विशय म्हणल्यार म्हजो ड्रोइंगूच पयलींच्यान म्हणून म्हाका हांव केन्नाय म्हाका जर कितें खंयसर एक भिंत दिसली एमटी ताजेर हांव किदेय तरी चित्रावून ताजेर कलर भरून ताका एक रूप कशें दिता आनी म्हाका खूब आवडटा तातूंत म्हजे मायंड रिलेक्स जाता आनी एक म्हजी हॉबीत कशी म्हणूंक शकता हांव